बऱ्यो म्हणोन हांव बाजारांच्यो सुऱ्यो घेवन येलें बऱ्यो धारेच्यो म्हणोन हाडल्यो घरा हाडून पळयत जाल्यार तातूंत टमाटांच कट जायना जालीं ताका धार बीन कांय नाशिल्ली